हा भारत में कलाकार जो हेतिरो महत्वु कोन थो मिले जेको मिलिणो खपे छोत इहे जेकि शयूं ठाहिनि था उहो ॿाहिरि तमामु देशनि में ॿाहिरि विदेशनि में मांगियूं वेचाइजनि थियूं अने हितां जो जेको मुनाफ़ो आहे विच वारा खणी था वठनि भई कोटनि जूं साड़ियूं आहिनि हुन में मज़ूरनि खे कोन थो मिले बर्थ वग़ैरह जेको ठहंदो आहे हुन में बि इन्हनि खे मज़ूरनि खे जेतिरो कलाकारनि खे मिले हेतिरा पैसा कोन था मिलनि इनजे करे तमामु जेके कलाकार उन्हनि पंहिंजो कलाकारी बंदि करे छॾी आहे